ह्या दिसांनी शेतांत कणगां चवळ्यो लायतात काळगां सुमाराची जाली जातूच तांकां राखपा राखूंक राखूंक पडटा जनावरां आनी सुकणीं शेतांत पावलीं जाल्यार शेताचो सत्यानास करून उडयतात लागशिल्ल्या गांवांतसून दुकरां बोकड्यो आनी गायो सोडल्यो आसतल्यो जाल्यार शेताचो इबाड करून उडयतात हाकाच लागून हांवें एक धाकटी खोपी उबारल्या म्हज्या शेतांत थंयच न्हिदता पारव्याचे भिरें आयल्यार तर सांगूच नाका ती सगळ्या काळगांक चोंच मारतात हाका लागून आख्ख्या शेतांत हांवें धोरयो ह्यो बांदून सिडी लायल्यात त्यो वोतान चकचकतात म्हण सोकणीं लागीं येयनात आनी मागीर आमचो शेतांतलो मनीस आसाच न्हूय तांकां धाडावपाक